मेरा पहला प्रोडक्ट मेरा मोबाइल फोन है इसमें बहुत ही सकारात्मक चीज़ें हैं जैसे इसमें अच्छे कैमरे का उपयोग किया गया है इसमें आवाज सुनने के लिए अच्छे स्पीकर का प्रयोग किया गया है तथा इसके स्क्रीन काफ़ी बड़ी है इसमें सबसे बेस्ट फीचर है कि इसमें फिंगरप्रिंट का लॉक बना हुआ है जिससे फोन की सुरक्षा सुनिश्चित रह सकती हैं इसी के साथ इसकी रोशनी में आंखों का पूरा ध्यान रखा गया है जिससे आंखें इतनी खराब लोगों की नहीं होती है साथ ही फोन की सुरक्षा के लिए इसमें लॉक व्यवस्था भी की गई है तथा इसमें दो सीमों का प्रयोग किया जा सकता हैं साथ ही इस फोन को रखने के लिए बहुत ही आरामदायक होता है क्योंकि इसकी साइज भी एकदम सही है